میرے لکھنے کا عمل بہت ہی شاندار ہے میں خاکہ بہت ہی عمدہ لکھتی ہوں پہلے مسودہ تیار کرتی ہوں پھر اس کے بعد کئی مرتبہ نظر ثانی کرتی ہوں پھر اپنے اساتذہ میں سے کسی کو بھی دکھا دیتی ہوں اور پھر ان کی تصحیح کے بعد اپنے مسودے پر ایک بار پھر سے نظر ثانی کرتی ہوں اور اس کے بعد اس کو مکمل طو طور پر لکھ دیتی ہوں